तऽ बैंकके बदलावमे ई भेलै लोककेँ फाइदा होइ छै जे बैंक आब पहिले पाइ निकालैत रहै तऽ आठ दिन लागि जाइत रहै तऽ तुरत पाइ दए दैत रहै तऽ आब तऽ ई होइ छै तऽ आब आठ दिन लगा दै छै कोइ कतहु चलि जाइ छै कोइ वहाँ चलि जाइ छै तऽ ओ कनि टा देरी लागै छै आब तऽ ई सिस्टम भए गेलैए जे आब मोबाइल द्वारा पे फोन द्वारा निकलि जाइ छै बैंक नहि जाय पड़ै छै घरे बैठल आब सभ काम काज भए जाइ छै सभकिछु करि कऽ लोक निकलि जाइ छै तऽ एहि दुआरे जे आब बैंक नहि जाय पड़ै छै तऽ बैंकके काज केना कऽ हेतै आब तऽ मोबाइले सिस्टम भए गेलै एहन जे पे फोनसँ निकालि लै छै लोक ए टी एम सँ निकालि लेलक तऽ बैंक नहि जाए पड़ै छै आधार कार्डसँ पैसा निकालि लै छै आब बैंक जाय कऽ की करतै पहिले तऽ रहै जे लोक ई होइ रहै जे जा कऽ बैंकसँ निकालय पाइ निकालय पड़ै रहै निकालि कऽ तब आठ दिन लागैत रहै तऽ घरके तब आबय पड़ै रहै आब तऽ ई सिस्टम बदलि गेलैए आब तऽ मोबाइलेसँ पे फोन लोक लगबै छै आब जेना जेबीमे कहीँ गेलियै आ पैसा नहि छै आ ओ पे फोन मोबाइल छै तऽ पे फोनसँ पैसा निकालि लै छियै ओहीठिना मारि दै छियै कैश लए राखि लेलहुँ जेबीमे इएह होइ छै इएह सभ सिस्टम बैंकके सुविधा इएह भेलै एहि प्रकारके अपन लोक करै छै तऽ इएह सिस्टम भए कऽ अपन बुद्धि सभटा लगबै छै लगा कऽ अपन एहि दुआरे पे फोन चालू केलकैए जे पे फोन चालू कए कऽ अपन रहै छै सुविधा होइ छै आब कहीँ गेबे केलियै किछु लेबे केलियै आब ओतय जेबीमे पाइ पैसा नहि छै तऽ आब की करतै फोनसँ मारि देलहुँ पैसा आब ओ सामान लए कऽ चलि अयलहुँ लए कऽ चलि कऽ अपन दोसर काज कार्यक्रम कए कऽ अपन राखि लै छियै एहिसँ तऽ बैंकके यही सुविधा छै सभके बदलाव इएह छियै बैंकमे बदलाव एही खातिर अयलैए सभकेँ सभचीज भेटय सभ सभ करि कऽ आ अपन सुरक्षित रहै छियै बैंक तऽ इएह बारेमे होइ छै आरो की समस्या हेतै एहिने होइ छै आब कहीँ जाइ छियै तऽ रुकि जाइ छियै आब गाड़िए खराब भए गेलै तऽ आब पैसा नहि छै तऽ आब पे फोनेसँ पैसा निकालय पड़तै ने स्कैनर मारि दै छै आब पैसा निकालि लै छै अपन ओ काज कए कऽ चलि आबै छै लए कऽ करि कऽ अपन राखै छै इएह सिस्टम छै ठीक बैंकवला इएह सुधार होइ छै एहिमे